छैठ पूजा आबय छै तऽ जेतना बिहारमे जेतना लोग छै सब छैठ मनबय छै छैठ मनबय छै तऽ केना पूजा करल जाइ छै केना पबनी करल जाइ छै जे सूप कीनल जाइ छै फल फलिहारी कीनल जाइ छै केतना सुन्दरसँ बाल बच्चाके अपना अथी कयलक जे खरना होल सौंझका अर्घ होल सौंझका अर्घ होल भोरका अर्घ होल तऽ बाल बच्चाके लिएके अपन गेल पूजा करय लऽ हमे अरके घाटपर पहुँचलहुँ सौंझका अर्घ दिना जे हँ जाइ छियै दीनानाथके पूजा करय लए तऽ पूजा करिकऽ आबय छियै बाल बच्चा अपन केतना सुन्दरसँ खयलक पीलक केतना सुन्दरसँ रहल पूरा बिहारके लोग जे छैठ माइके पूजा करय छथिन पूरा पूजा करय छथिन तऽ सबचीज सूप दौड़ी सब कीनके आनय छथिन फल फलिहार जेतना होइ छै हुनका सबचीज कीनकऽ आबय छथिन तऽ पूजा हुनकर करय छै खरनाक समाान आनय छै खरना होइ छै हुनकर दीनानाथके दीनानाथके जाइ छै हुनकर केतना सुन्दरसँ खरना होइ छै केतना सुन्दरसँ हाथ उठय छै होलीके महिना आबय छै तऽ केतना सुन्दरसँ जे बाल बच्चा होलीके मे दिनमे होली मनेलक एतना सुन्दर होलीमे रङ्ग अबीर अपना देवी देवताके भी चढ़ेलक अपना देवी देवताके चढ़ेलक आर अपन बाल बच्चा केतना सुन्दर अपन खयलक पीलक अपन रङ्ग अबीर खेललक